हमको गेंदे के फूल चाहिए गेंदे के फूल चाहिए थे कैसे रुपये किलो है गेंदे के फूल गेंदा एक जो रेड होता है ना छोटा वाला छोटा गेंदा नहीं क्या जो रेड वाला और वो बड़े वाले भी फूल होते हैं जो येलो कलर में होते हैं तो और उसमें और ऑरेंज टाइप के भी होते हैं तो यह तीन चार प्रकार के गेंदे के फूल होते हैं उसमें शेवंती के भी फूल होते हैं येलो कलर के और कुछ मोगरे के भी हैं गुलाब के वगैरह सभी प्रकार के फूल हैं क्या यहाँ पर अगर तो हाँ तो हमको वो फूल चाहिए थे गेंदे के हमको चाहिए वो सजाने के लिए फूल चाहिए थे गेंदे के तो येलो और ऑरेंज रेड कलर के ऐसे अलग अलग फूल सभी इसके फूल चाहिए थे गेंदे के फूल चाहिए थे तो सभी के अलग अलग प्राइज़ है क्या की एक ही प्राइज़ है जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो तीनों प्रकार के हाँ तो हमको बड़ा वाला जो गेंद गेंदा होता है ना वो हार में और सजाने में काम में पड़ जायेगा ना वो हाँ हमको रंगोली वगैरह सजाने के लिए चाहिए और घर सजाने के लिए भी चाहिए तो हाँ घर की सजावट के लिए भी चाहिए था फूल एक्चुअल में और और हार वगैरह भी बनाना है उनके तो वो रेड हाँ वो रेड और येलो और ऑरेंज ऐसे तीनों गेंदे मिल के हमको एक किलो गेंदा दे दीजिए ठीक है अच्छा तो एक काम करिए आप एक किलो येलो वाला जो है ना वो येलो वाला ही गेंदा दे दीजिए ठीक है हाँ तो आप बहुत महंगा बता रहे हैं ना थोड़ा कम करेंगे आप कीमत उसकी तो हम वो रेड हाँ रोज़ भी रख लेंगे और हम वो दोनों गेंदे भी रख लेंगे हमको चाहिए ही दोनों ही चाहिए ऐसा है क्या थोड़ा बहुत कम करते तो अच्छा होता लेकिन कोई बात नहीं है ठीक है उसमें चल जाएगा आप दे दीजिए आप दे दीजिए हाँ आप आप दे दीजिए यह ऑरेंज वाला भी दे दीजिए और रेड वाला भी दे दीजिए और येलो भी दे दीजिए सभी एक एक किलो दे दीजिए ठीक है

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हम रख लेते हैं पूरे जी ठीक है हाँ अच्छा हाँ ठीक है धन्यवाद मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी जी फोन पर कर देंगे हम ठीक है ओके धन्यवाद हाँ जी ठीक है धन्यवाद